हा असां टे भेनर हिकु भाउ आहियूं मां ॿियो नंबरु आहियां मूंखा नंढो भाउ हुन खां नंढी भेण आहिनि असां टई पाण में तमाम ई माना सुठे नमूने रहंदा आहियूं ऐं टिनि में ऐतिरी मतिलबु हिकु हिक जहिड़ियूं ई ॻालियूं आहिनि की असां जो खिलणो सुभाउ टिनि जो चइनि जो हिक जहिड़ो आहे ऐं असां भेनर बि पाण में सुठे नमूने हलंदा आहियूं ऐं भा बिल्कुल असां जहिड़ो ई आहे प्यारो पर छाहे की हिक इएं ॻाल्हि आहे की सुभाउ हर कंहिंजो पंहिंजो आहे उहो इएं हिक ॿिए खां अलॻि अलॻि आहे सुभाउ में असां अलॻि अलॻि आहियूं त उन में जेकॾहिं असां पाण में मिलंदा आहियूं त गॾु ॾाढी मौज कंदा आहियूं ऐं असां जो जेको वॾी भेण आहे असां हुन जी इज्ज़त कंदा आहियूं जेका नंढी भेण आहे उहा असां जी इज्ज़त कंदी आहे असां जो नंढो भाउ असां टिनि भेनरुनि जी इज्ज़त कंदो आहे पर जेके ॻाल्हियूं आहिनि के के ॻाल्हियूं अलॻि अलॻि आहिनि की उन्हनि खे कोई मौसम वणंदो आहे त मूंखे उहो मौसम न वणंदो आहे के के इअं आहिनि ॻाल्हियूं कंहिंखे ॿाहिर घुमण जाम वणंदो आहे त असां खे वरी न वणंदो आहे जाम घुमणु पर के के ॻाल्हियूं इएं आहिनि ऐं असांजी वॾी भेण असां खे मतिलबु ॿाहिर वञण न ॾींदी आहे हेॾो लेकिन असांखे ॿाहिर वञण ते मज़ो ईंदो आहे लेकिन असां पाण में ॾाढो ई सुठे नमूने रहंदा आहियूं खिल खिलणो सुभाउ आहे सभिनी जो ऐं थोरो थोरो मतिलबु हिक ॿिए सां कॾहिं ॻाल्हाईंदा बि आहियूं त वापसि ठही वेंदा आहियूं पाण में इएं ॻाल्हियूं आहिनि असां जूं